پینٹنگ کے لیے مختلف مواد استعمال کیے جاتے ہیں جن میں سے چند مشہور مواد یہ ہیں کینویس یہ سب سے عام پینٹنگ کا مواد ہے خاص طور پر تیل یا ایکلیٹ پینٹ کے ساتھ کینویس پہ پر پینٹنگ کرنے سے رنگ کا اثر اچھا آتا ہے اور اس کی سطح زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے واٹر کلر پیپر یہ خاص طور پر ایک واٹر کلر پینٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی کو جذب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یہ زیادہ نرم اور نازک سطح ہوتا ہے جو واٹر کلر کی مناسبت سے بہترین ہے چارٹ پیپر یہ پینٹنگ کے لیے تھوڑا سا سستا تھوڑا سستا اور زیادہ مقبول ہوتا ہے خاص طور پر اسکول یا دیگر ایجوکیشنل پروجیکٹس میں ووڈ بعد اوقات چمک دار اثر کے لیے لکڑی پر بھی پینٹنگ کی جاتی ہے کاغذ مختلف قسم کے پینٹنگ کاغذ بھی دستیاب ہیں جن پر مختلف رنگوں کے اثرات پڑتے ہیں